हैलो हँ हम बाजि रहल छी अहाँके ग्रामीण अहाँके घर के पाछे सँ हमरा बात करै के रहए बात करै के रहए हम वार्ड पार्षद भेलहुॅं हमरा बात नमस्कार नमस्कार हमरा बात करै के रहै की आगामी दू हजार चौबीस के चुनाव आबि रहल यऽ त हम सब क्षेत्र भ्रमण कैर रहल छी जे जाहिसँ पता लागए कि केहन केहन व्यवस्था नहि यऽ तऽ अहाँकेॅं जे क्षेत्र मे रहै छियै कोन क्षेत्र मे रहै छियै अहाँ

मेहता टोला ई कतए भए गेल पूर्णिया मे चलू केहन ऊधरका व्यवस्था केहन यऽ और अहाँसब ककरा अगला बार दू हजार चौबीस मे आनि रहल छियै जाहिसँ अहाँके व्यवस्था ठीक छै की नहि छै ओ कारण अहाँ बदलाव चाहै छियै की नहि चाहै छियै ठीक यऽ नहि नहि नहि एकटा केओ जीतए के बात नहि यऽ अहाँ ई बताबु केओ जीता जीत तऽ केओ जितै लेकिन जबतक भोट नहि करबै कोइ तऽ जीततै नहि अहाँके व्यवस्था की यऽ अहाँके अपन ने त अहाँके क्षेत्र मे अहाँके घर मतलब वार्ड नम्बर मे केहन काम भए रहल यऽ अखन ठीक टी आगामी चुनावमे अहाँ तऽ तऽ अहाँ ककरा जितबै भोट दए रहल छियै जदयू के की बीजेपी के या एलजेपी के अहाँ ककरा जिताबै लए चाहै छियै फिरो सँ किया ओ नीक काम अच्छा करि रहल यऽ तऽ विजय तऽ अहाँसबके विधायक भए गेल और अहाँके तऽ संतोष कुमार सांसद भए गेल तऽ विधायक सांसद मे तऽ अन्तर बहुत होइ छै अहाँ हम बात करि रहल छी अहाँके सांसद के बारे मे तऽ अहाँ सांसदमे ककरा चुनि कऽ लाबए चाहै छी फिरोसँ हुनके जे काम अच्छा नहि करि रहल यऽ की किछु दिन काम अच्छा करि रहल छै अहाँके नजर मे नहि आयल यऽ तैयो अहाँ ओकरा जिताबै लेल चाहै छियै तऽ बाजू अहाँ ककरा जिताबैला ककरा भोट दै चाहै छियै जे काम करैया की जे काम नहि करैया जे काम करतै ओ तऽ जिताबै के बाद ने अहाँके काम करत तऽ अहाँ एकर काम सँ सुनिश्चित छियै की नहि छियै हँ तऽ तब ओ अखन तक विचार नहि भेल यऽ जे ककरा जिताएब ठीक यऽ ठीक यऽ अहाँके ठीक यऽ अहाँके हम सबकिछु सुनि लेलहुॅं अहाँ अखनतक विचारे करि रहल छियै ठीक छै अहाँ विचार करू हमरा तरफ सँ फिरो कॉल जाएत ठीक यऽ राखै छी नमस्कार नमस्कार